हिंदी मेरी मातृभाषा है हिंदी में मुझे पढ़ना और किसी भी कार्य को करना बहुत अच्छा लगता है हिंदी में साहित्यकारों की कुछ कविताएँ बहुत महत्वपूर्ण और विशेष है जिन्हें पढ़ने और समझने से हमें बहुत सी ऐसी बातें समझने को मिलती है जिससे कि हमें अपने लाइफ में उनका प्रयोग करने में आता है हिंदी के बारे में कई कवियों ने अपने महत्वपूर्ण विचारों को अपने आम तौर पर व्यक्त किए हैं उन विचारों के तहत हमको हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए कुछ भी आगे अग्रसर होने के लिए अनेक जानकारी प्राप्त होती है हिंद हिंदी के अनुवाद अगर कोई इंग्लिश में आ गया तो उसे हम गूगल पर सर्च करके हिंदी में उसका अनुवाद निकाल के उसका अनुभव करते हैं इससे हमें वह अनेक प्रकार की समझने योग्य बातें और सीखने योग्य अपने जीवन में उनको अग्रसर करने योग्य बातें हमको समझ में आती हैं